جی کیا میری مچھلی والے سے بات ہو رہی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی دکان میں ریہو ہے اور یہ پراؤنس اور کریبس اور لو اور لوبسٹر اچھا تو کیسے کیسے ہے یہ ریٹ ان کا بتائیے ذرا مجھے اچھا پرانس کا پرانس کا پرانس کا اچھا اور کریبس کا اچھا اور لوبسٹر کا اچھا تو کچھ کم ہو جائے گا اچھا تو آپ کی دکان کہاں ہے اچھا کھولا میں مکی مسجد کے پاس اچھا تو شام تک مچھلی مل جائے گی اچھا تو مجھے ریہو چاہیے ایک کلو اور پرونس ایک کلو چاہیے اور کریبس آدھا کلو چاہیے اور لوبسٹر آدھا کلو چاہیے اچھا لیکن تازی مچھلی ہونی چاہیے تازی ہونی چاہیے مچھلی اچھا ہاں بس تازی مچھلی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں خاص مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے مچھلی بنوانا پڑ رہا ہے جی ہمیں بالکل صاف کر کے چاہیے صفائی کے ساتھ اور اس میں بہت کاٹ ہاں اور بہت کانٹے نہ ہوں اس میں ہلکا کانٹا ہو جی جی جی تو آپ کے پاس ہاں تو آپ کے پاس برف والی مچھلی ہے یا تازی مچھلی ہے اور تازی مل جائے گی اچھا یہ تالاب کی مچھلی ہے یا سمندر کی مچھلی ہے اچھا سات صاف تالاب کی ہو صاف بالکل فریش والی اچھا اچھا اچھا ہاں تو ایسے ہی چاہیے بالکل ہمیں صاف صفائی چاہیے

جی میں دہلی سے بول رہا ہوں لکشمی نگر سے لکشمی نگر سے بول رہا ہوں جی جی

نہیں شام تک آ جاؤں گا اور آپ کے پاس آن لائن سسٹم ہے فون پے وغیرہ چلاتے ہیں آپ ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں شام میں ٹھیک ہے